हॅलो डॉक्टर उलयता हांव सोनाली वेळीप उलयतां म्हाका अपोयंटमेंट जाय आसलो डॉक्टर सेवेनटिंथ म्हाका मातशें हॅल्थ प्रोबल्म आसा मिन्स ह्या दिसान बरें ना हांव थंडी जाता थंडी मिन्स खो अशी खोकली येता म्हाका अशें ये क्लायमेटाक लागोन क्लायमेट चेंज जाता आं हां डॉक्टर आं डॉक्टर कितलो टायमिंग कितलो डॉक्टर आं टेन थर्टी ओके डॉक्टर कितले पयशें पडटले अशें हां ओके डॉक्टर डॉक्टर म्हाका आनी अशें प्रेशर बी चेक करपाक जाय आसले हां ओके डॉक्टर

सो सेवेनटिंथ यो म्हणटा न्हय आं साडे धा डॉक्टर साडे धांकन आनी मातशें लेट येवपाक शकना हांव म्हाका मातशें काम आसा म्हणोन कितल्यांक क्लोज जाता म्हण तो साडे पांचांक डॉक्टर जाल्यार इविनिंग एपोयटमेंट घेता हांव इवनिंग म्हाका मातशें मोर्निंग काम आसा म्हणोन इवनिंग थ्रि थ्रि थर्टी बी हां बरें ओके डॉक्टर फायन